नमस्कार सर हमें ओला बुक करानी थी मेरे कोई स्थानीय मित्र हैं जिन्होंने आपके नंबर दिए थे कार बुक करवाने के लिए काफ़ी काफ़ी मतलब उनका तो काम रहता है तो उन्होंने ही मुझे आपके नंबर दिए थे की आपसे बात करूँ तो सर ऐसा है की हम दस लोग हैं तो दो कार तो हो जाएँगीऔर हमें आस पास के यह अपने उदयपुर और खाटू श्याम जी दर्शन करने जाना है तो आपका कैसा क्या होगा मतलब जो भी है वो बताएँ अच्छा सर हाँ सर सर टाइम का हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी सेवा जो भी है कार का मतलब अच्छा ड्राइवर भी अच्छा हो और यात्रा करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आए और अच्छा मतलब था कि ड्राइवर भी ऐसा हो कि भाई लेडिज़ ज़्यादा हैं तो उनको भी कम्फर्ट लगे तो आपकी कैब सेवा और यात्रा के बारे में हम जानना चाहते थे सर हाँ हाँ सर जी सर तो सर हम दस लोग हैं तो दो कार तो ही जाएगी तो कितना क्या बजट हो सकता है पंद्रह हज़ार पंद्रह हज़ार तो सर ज़्यादा नहीं हो जाएगा एक कार बुक करनी है जैसे की दो दिन में आ जायेंगे एक दिन तो मॉर्निंग में निकलेंगे दूसरे दिन शाम तक वापस आना है हमें वहाँ से हाँ सर हो सके तो रहने का और जो भी है खाने का भी आप करवा दें तो ठीक रहेगा की एक ही जगह सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए तो हमें भी हाँ सर तो बजट ज़्यादा हो जाएगा पैंतीस तो ज़्यादा हो जाएगा सर कुछ कम करो अच्छा ठीक ठीक है सर पच्चीस हज़ार पर फ़िर ये फाइनल करते हैं और थोड़ा हम मतलब साफ़ सफ़ाई कार की सीटें वगैरह सब अच्छी कंडीशन में भेजना क्योंकि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ क कार का हॉर्न सही से काम नहीं कर रहा था सीटें भी सही नहीं थीं तो सफ़ाई का भी विशेष ध्यान रखें जी सर कल आप आ जाना मॉर्निंग में दस बजे भेज देना और जो भी एडवांस पेमेंट है वह मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगी और हम दस मेम्बर है ओके सर धन्यवाद